जोंनि लोंग्रा दैया बांद्राय मोजां नङा बेनिखायनो जों फिल्टार बाहायो आरो जों फिल्टारखौ हानि दैहुखौ बानायो बे हानि दैहुआवहाय बाला अन्थाय बायदिसिना हांगार होनानै जों दैखौ सरनानै लोङो